आप हमारे क्षेत्र में बोले जाने वाली सबसे मेन भाषा हिन्दी है मालवी है और गाँव गाँव की जो मालवी भाषा है वो भाषा भी चलती है इस प्रकार हमारे बहुत सारी भाषाएँ ऐसी हैं लेकिन हमारे इधर जो मेन चलती है वह भाषा हिन्दी है ओर मालवी भाषा है ओर बहुत सारे लोग कार्य के लिए अनेक प्रकार की भाषाएँ सीखते हैं कोई संस्कृत सीख रहा है कोई इंग्लिस सीख रहा है कोई उर्दू सीख रहा है कोई कौन सी सीख रहा है जिसको जेइ जिस हिसाब से पढ़ाई वढाइ होती है करते हैं उस हिसाब से उसका यह होता रहता है वह पढ़ते हें अपने हिसाब से और भाषाएँ सीखते हैं और जो भी युवा है वह अपनी मात्रभाषा को बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है मातृभाषा में बोलना मातृभाषा में बात करना बहुत अच्छा लगता है मातृभाषा एक दूसरे समझ पाते हें किसी को दिक्कत नहीं आती है समझने में अन्य भाषाएँ बोले तो उसमें सब दिक्कत आती है लेकिन हिन्दी एक ऐसी मातृभाषा है जो सभी दूर अधिकतर बोले जाने वाले हिन्दी भाषा हैं और हिन्दी को लोग अधिकतर लोग समझते हैं और हिन्दी में किसी को लिखने में बोलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आती हैं हिन्दी एक ऐसी भाषा है जहाँ आप कहीं भी इसको चला सकते हैं और और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेरे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है मेरा क्षेत्र इंदौर मध्य प्रदेश भारत में स्थित हैं और बोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें हिन्दी यह भारत की मातृभाषा हैं बोली जाने वाली भाषा हैं मालवी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख लोकप्रिय भाषा हैं बुन्देली मध्य प्रदेश की एक अन्य बोली हैं जो इंदौर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं मराठी यह महाराष्ट्र राज्य की भाषा हैं और इंदौर में भी कुछ

लोगों द्वारा बोली जाती हैं गुजराती यह गुजरात राज्य की भाषा हैं और इंदौर में भी बोली जाती हैं और शिक्षा और कार्य के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाता है अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा हैं और शिक्षा व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं युवा और अत्र भाषा आजकल युवाओं अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना का को कम हो रही है वे अंग्रेजी और हिन्दी बोलने में अधिक रुचि रखते हैं हालाँकि कुछ युवा अपनी मातृभाषा को सुरक्षित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं अपनी मातृभाषा में किताबें लिख रहे हैं गाने गा रहे हैं और फ़िल्मों में अभिनय कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है कि युवा अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस करें और इसे सुरक्षित करने के लिए प्रयास करे मातृभाषा हमारी विरासत का हिस्सा है